جیسا كہ سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے كہ كیا كوئی بیرونی سرگرمیاں ہیں جن سے مجھے لطف حاصل ہوتا ہے تو میں بتانا چاہوں گی كہ کہ بہت سارے كھیل ایسے ہیں جن سے مجھے لطف ہوتا ہے اور میرا وقت كب بیت جاتا ہے مجھے كوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا جس میں سے كركٹ ایک اہم كھیل ہے كركٹ دیكھنا كركٹ كی نیوز پڑھنا اس كا اینالائز دیكھنا مجھے بہت پسند ہے میری فیوریٹ میرے فیوریٹ پلیئر انڈین كركٹ ٹیم كے پریویس كیپٹن فارمر كیپٹن ایم ایس دھونی رہے ہیں ہمیشہ سے ہی ان كی فین رہی ہوں میں اور مجھے انٹرنیشنل كركٹ دیكھنا بھی بہت پسند ہے اور مجھے كبڈی اور ہاكی كھیلنا دیكھنا بہت پسند ہے حالانكہ ہاكی تو میں خود بھی كھیلتی ہوں اور اسی لیے ہاكی كے میرا اسپیشل تھوڑا انٹریسٹ ہے میری دلچسپی تھوڑی الگ ہے ہاكی كو لے كر اور الگ كھیل بھی ہیں جیسے كہ چیس دیكھتی ہوں میں انٹرنیشنل لیول پر جس میں كہ اكثر ہمارے ہندوستان سے ہی لوگ جیتتے ہیں اور بہت سارے میڈلس لاتے ہیں جو كہ بہت آگے بڑھ رہا ہے چیس میں ہندوستان